हेलो हाँ हाँ हाँ जी पेट ओनर बोल रहें बताइए हाँ तो बताइए आपको कौन सी ब्रीड का चाहिए रॉटवाइलर चाहिए या फिर आपको पग चाहिए या जर्मन चाहिए

हाँ हमारे यहाँ है कुत्ता है जर्मन शेफ़र्ड पर क्या है आप पहले बता दीजिए कि आप उससे किस तरीक़े का व्यवहार करेंगी उसका खान पान क्या रखेंगी उससे कैसा व्यवहार रखती हैं तो आप उस हिसाब से बता दीजिए क्योंकि ये हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि आप उसको अच्छे से रख पाती हैं कि नहीं रख पाती तभी तो हम कुत्ता देंगे आपको हाँ तो आप बता दीजिए आप उसको किस तरह कैसे ट्रैन करेंगी उनकी डाइट बता दीजिए आप क्या रखेंगी उसको खान पान क्योंकि खान पान क्या है अपन कुत्तों को कुछ भी खिला देते हैं पर वो सही नहीं है ना उनके लिए तो आप बता दीजिए आप कैसा क्या उसके लिए प्रक्रिया करेंगी तो हम उसके आगे आपको कुत्ता दे सकें क्योंकि कुत्ता वही पाल सकता है ना जिनको कुत्तों से प्रेम हो हाँ बिल्कुल छः महीने का है जब तक आप उसको पेडिग्री दीजिए फिर उसके बाद आप उसको रोटी दूध रोटी खिला सकतीं हैं

हाँ और आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि उसके टाइम टू टाइम आपको टीकाकरण करवाने हैं जिससे कि दूसरे भी उससे बचे रहें हाँ जी आप आइएगा तो मैं आपको अपना कुत्ता दिखा दूँगी तो आप ले लीजिए ठीक है